न मां कॾहिं खेल खे बदिलण जी कोशिश न कयी आहे मां खेलनि जे हिसाब सां जेके खेल जा नियम आहिनि उन्हनि जे हिसाब सां हलण जी कोशिश कंदो आहियां ऐं उन्हनि में पंहिंजो बहितरु करण जी कोशिश कंदो आहियां